हम लोगों के जिले में शिक्षे का स्तर तो बहुत बढ़ियाँ है भाई हमारे जो बनारस है बगल में वहाँ पे वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं बहुत अच्छे हैं उनके कुछ अफसर जो हैं ओ थोड़ा इधर उधर करते हैं मगर शिक्षा बहुत बढ़ियाँ है और ये जो यहाँ के सरकारी विद्यालय हैं या समुदाय वाले हैं या छोटे स्तर के हैं छोटे छोटे स्तर वाले पर मान लीजिए कम लोग ध्यान देते हैं हमारे अधिकारी मगर वहाँ भी मिड डे मील वगैरह या पढ़ाई वगैरह या जो भी है ड्रेस वगैरह ठीक है वो हमारे इधर प्रदेश के हमारे राज्य के हम लोगों का जो जिला है बहुत अच्छ बहुत अच्छे स्तर से पढ़ाई होती है और यहाँ का यहाँ के जो अधिकारी हैं यहाँ के जो जिले के अधिकारी हैं जो यहाँ के तहसील लेवल के अधिकारी हैं ब्लॉक लेवेल के अधिकारी हैं सब लोग अपने अपने काम पे बहुत समय से आते हैं सब लोग मिलते हैं और सब लोग टीचरों से बात करते हैं और अच्छे से पढ़ाई होती है समय समय पर जो वी परीक्षा होती है उसमें वो लोग रहते हैं सब पर ध्यान दिया जाता है बड़े शिक्षा का जो भी हमारे यहाँ है व्यवस्था बढ़ियाँ है और जौन बाई एक ठो जहाँ जो हमारे अगल बगल के जिले हैं सरकार का सब बहुत बढ़ियाँ चल रहा है यहाँ पे शिक्षा पे और जो केन्द्रीय वाले हैं केन्द्रीय वाले उनका भाई कुछ कहने नहीं वो तो बहुत यहाँ पे जो भी है हम लोगों का शिक्षा वाला वैसे बहुत बढ़ियाँ से है कोई दिक्कत नहीं है जो छोटे बच्चे हैं उसको भी हर तरह की सुविधा उसमें भोजन वगैरह मिड डे मील वगैरह सब क्लास समय से चलता है जब कोई छुट्टी पड़ती है त्योहार पड़ता है तो भाई वो तो बंद हो ही जाएगा मगर उसके अलावा बहुत बढ़ियाँ पढ़ाई होती है समय से जाते हैं और जो भी टीचर वगैरह हैं या उसमें जो भी शिक्षिका हैं मैडम वगैरह भी रखी गई हैं ये सब जो जितने हैं आपके वो भी बढ़ियाँ पढ़ाती हैं बच्चे इस्कूल जाते हैं साथ में जाते हैं और साथ में आते हैं बढ़ियाँ पढ़ाई होती है और बाहर के जितने भी टीचर हैं आ के रहते हैं बगल में उनका कुछ ऊन बाज़ार है या जिले पर है या कहीं भी है अपना क्वार्टर ओटर रखते हैं समय से जाते हैं पढ़ाते हैं आते हैं शिक्षा का स्तर तो हमारे चंदौली जिला का तो बहुत बढ़ियाँ हो गया है बनारस तो पूछने नहीं है अब हम लोगों के प्रदेश में भाई बनारस तो माना जाना हैये है हर मामले में शिक्षा के मामले में तो भाई बनारस का पूछना नहीं है अब तो हम लोग भी बनारस से कट के चंदौली में हो गए हैं पर हम लोगों की भाई पहले ही से बनारस है चंदौली है चकिया है हम लोगों का और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इसमें भी सब सामुदायिक विद्यालय ये सब जितने भी चल रहे हैं वो भी बढ़ियाँ चल रहे हैं उसमें भी सब व्यवस्था बढ़ियाँ है सब टीचर वगैरह हैं बच्चे जाते हैं जब भी कोई फंक्शन पड़ता है उसमें होता है सब ड्रेस में रहते है सब समय से जाते हैं अच्छी पढ़ाई होती है